मां वेझर हिकु मशहूर साइट एमज़ोन जेकी आहे हुतां हिकु कुर्ती घुराई मुंहिंजे भाउ जी शादीअ ई हुई त हुते पाइण जे लाइ मूंखे खपंदी हुई मूंखे ॾाढी वणी जीअं हूंदी आहे शादी ते पाइण लाइ त मां हिकु ऑडर कई ऐं वक़्त ते पहुची बि वई ऐं कलर बि ॾाढो ओड़ो हुयो जीअं मां हुन फोटो में ॾेखारियल वियो हुयो ॾाढी सुठी हुई पाइण में बि ॾाढी फंक्शन जे हिसाब सां चइनि माण्हुनि जे अॻ्यां पाइणु जहिड़ी ॾाढी सुठी हुई ॾाढी वणी मूंखे